हाँ मुझे लगता है कि बच्चों को हिन्दी भाषा सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में अक्सर हिन्दी भाषा ही बोली जाती है और भारत में जब बच्चा बच्चे का जन्म होता है तो बचपन से ही वो हिन्दी भाषा में ही बात करता है जो हमारी मात्रभाषा होती है हिन्दी भाषा को सिर्फ़ इस्कूल या कॉलेजों में नहीं सिर्फ़ सब से पहले अपनी माँ ही हमें सिखाती है जो हमें ज्ञान देती है हिन्दी भाषा का सब से पेहला सिखाना हमारे माता का ही होता है हमारी माता ही हमें सब से पहले हिन्दी के सारे वर्ड या हमें बोलना यह सारे शब्द वग़ैरह बोलना सिखाती है हिन्दी भाषा बच्चों को सिखाई सिखाना जाना चाहिए क्योंकि हिन्दी हमारे यहाँ बोली ही जाती है और हिन्दी ही उन हमारे भारत वालों के लिए बिल्कुल सही भाषा है क्योंकि हमारे इससे हमारे भाषा हमारे संस्कृति की पहचान भी होगी हम दूसरों को बताएंगे चाहे विदेश क्यों ना चले जाएं वहाँ पर भी हम हिन्दी भाषा में बात करेंगे तो हमारे ही भाषा की भाषा का मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही हमारी भाषा को लोग सीखेंगे तो वो आगे पीढ़ियों में भी चल पीड़ी दर पीड़ी चलती जाएगी और इस भाषा का संरक्षण भी होते जाएगा जिससे कि ये भाषा विलुप्त ना हो सके इस लिए मुझे लगता है कि बच्चों को हिन्दी भाषा सिखाना चाहिए और सभी को हिन्दी भाषा बोलनी चाहिए